हाँ हमरा लगै छै कि सरकार के भारतमे खेलपर जादा ध्यान देबैके चाही आओर ओइके लेल पैसा भी जादा लागू कराबैके चाही काहेकि अइसन खेल अइसन चीज हय कि हर स्टुडेन्टके पसन्दीदा होइ छै स्टुडेन्ट कि जे अऽ अन्दर गली मोहल्लाके बच्चा भी होइ छै उ भले पढ़ैमे ठीक नहि होइ छै लेकिन खेलमे बहुत सारा बच्चा अइसन होइ छै जकरा काफी इन्टरेस्ट रहै छै तऽ हमरा हिसाबसँ सरकारके आओर खेलमे जादा पैसा लगाबैके चाही काहेकि इहाँ बहुत सारा अइसन स्टेडियम छै जे एकदम अच्छेसँ ध्वस्त हो चुकल छै अगर सरकार ओइ सभपर पैसा लगाके तनिक ओकरा बढ़िआँसँ मरम्मत करा देल जाइ तऽ बहुत सारा अइसन बच्चा छै जेकरा भले पढ़ाइमे मन नहि लगै छै बट लेकिन अगर ओकर खेलमे इन्टरेस्ट छै तऽ उ अपन खेलके माध्यमस अपन जीवके जीवनयापन करैके लेल आओर अपन फ्यूचर भी सम्भाल सकै छै अहि लेल हम सोचै छै कि खेलपर सरकारके पैसा लगाबैके चाही